नमस्ते कहाँ रह गई हैं आप आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं अरे अरे और सब बढ़िया सामान बताइए सामान बताइए क्या क्या लेंगी अरे का बताए बहुत महंगा हो गया है सब कुछ चीनी चीनी त बहन जी पैंतालीस रुपये किलो है अरे क्या कराएँ एकदम प्रोफिट कुछ हो ही नहीं रहा है सब पोकेट से जा रहा है हर महिना अरे सब सब महंगा हो गया आप बताइए परसी बनाइए हम दे देंगे आपको जितना में चाहिए आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं हँ और क्या बताइए क्या कर लेंगी अरे रीफाइन तेल तो आसमान छू रहा है लीटर मत पूछिए पहले हम पंद्रह सौ रुपया में पूरा गल्ला उठा लाते थे अब हमको दो हज़ार बाईस रुपया सौ देना पड़ रहा है पर लिटर त हमको लगता है दो दो सौ रुपया हमको पर लीटर पड़ जा रहा है मेहेंगाई बढ़ गई है अरे अरे का बताएँ हमको तो एक्को रुपया हमारा कुछ बन ही नहीं रहा है सब लोस में जा रहा है सब गल्ला खाली हो रहा है कहीं दुकान न बंद करना पड़ जाए और क्या आप ही के लिए तो चला रहे हैं बस ठीक ठीक आपका पहले का सब बाकी रह गया है पैसा उसका बता दीजिए हाँ अरे बहन जी दे देंगे हमको भी समान उमान लाना रहता है तब कहाँ से पैसा आएगा हमारे पास भी दूध का भी त आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है दो दो लिटर ले जा रहीं हैं आप लोग हँ थोड़ा हमारा भी हिसाब जल्दी करिए हमारे को भी सामान उमान लाना रहता है फिर अब दूध उध भरना रहता है बिल देना पड़ता है किराया देना पड़ता है त दुकाने के त भरोसे हैं जी जी हमारे घर भी यही हालत बहुत महंगाई बढ़ गई चलिए ठीक है आइएगा तब आपका समान उमान सब रख कर रखे रहेंगे ठीक हैं नमस्ते